मे नां शालू देवी ऐ मेरा उमर छित्ती साल ऐ गौरमैंट नां भाई साह्नू बड़ी सारी स्कीमां दित्तियां न सारें कोला पैह्लें ते उम्मीद दी स्कीम दित्ती उम्मीद बिच्च बड़ा फायदा ऐ साह्नू जनानियें गी अस जनानियां इन्नियां जुड़ी दियां एह्दे कन्नै किन्ना लो लैन्ने होने ते इक परसैंट ब्याज दिन्ने होन्ने पैह्लें पैह्लें भाई पैह्लें पैह्लें लोग दोहार बी देई ओड़दे हे ते अजकल दोहार बा निं दिंदे ते जेह्ड़ी उम्मीद दी स्कीम ऐ एह्दै कन्नै साह्नू बड़ा फायदा ऐ एह्दै अस दस ज्हार लैच्चै म्हीने दे ज्हार रपेआ किश्त जंदी ओह्दै कन्नै सौ रपेआ अस ब्याज दिन्ने होने इ'यां फ्ही साढ़ा ब्याज घटदा जंदे फ्ही नब्बै होई जंदा अस्सी होई जंदा इ'यां इ'यां घटियै इस स्कीम दा बी बड़े लोकें फायदा चुक्केआ बड़े लोकें किन्ने कम्म पाई ले कुसै नै डेरी पाई लेई कुसै नै किश पाई लेआ मतलब बड़ी शैल स्कीम गौरमैंट नै दित्ती एह् जदूं दा मोदी आए दा बड़ियां जैदा स्कीमां कड्डियां बड़ी शैल मतलब लोकें गी रुजगार बी लग्गी किन्ने गी हून लोकें कोल पैह्लें फलैशां निं होंदियां हां अजकल लोकें घरै फलैशां इन्नियां लोकें घरैं फलैशां बनाई दित्ती दियां फलैशें दे पैसे औंदे लोकें दे घर मतलब शोचालय बनाई दित्ते मतलब ओह्दे बाद पिर जेह्ड़ी पैह्लें पैह्लें लोग कुड़ियें गी कक्ख बी नेईं हे समझदे कुड़ियां किश बी नेईं हियां बचैरियां मारी ओड़दे हे जमदे गै नेईं हे कुड़ियां ते लोग हून अज कल कुड़ियै आस्तै बड़ा कुश मोदी नै मतलव इक बराबर करी दित्तियां मुड़ें दे बराबर करी दित्तियां अजकल पढ़ाने लखाने च जागतें शा कुड़ियां अग्गें न मतलब कुड़ियें आस्तै किन्ने किन्ने मतलब स्कीमां कड्ढी दियां मोदी पैसे दिंदा कुड़ियें गी म्हीने लाए दे केईं कुड़ियें जेह्ड़ियां पढ़ने गी लाईक होंदियां पेपर पुपर पास करदियां गौरमैंट नै इन्नियां स्कीमां कड्ढी दियां कुड़ियां फ्री पढ़दियां पूरी पूरी उमर शैल पढ़ी लिखियै शैल नौकरी लग्गी जंदी कुड़ियें दी फिर ओह्दे बाद केह् नांऽ जेह्ड़ी इक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आह्ली स्कीम कड्ढी दी इक ओह्कड़ी कड्ढी दी सुकन्नेआं आह्ली कुड़ी दे ब्योह्ग ठारां साल धोड़ी कुड़ी दे पैसे जमा होंदे रौह्ने होंदे रौह्ने बाद च किन्ना पैसा लब्भना कुड़ी नै मुफ्त गै ब्होई जाना कुड़ियें दा केह् दुख ऐ अजकल कुड़ियें दा कोई दुख निं ऐ कुड़ियें मोदी नै कुड़ियें दी बड़ी स्पोर्ट कीती ऐ कुड़ियें मतलब गौरमैंट नै शैल स्कीमां कड्ढी दित्ती दियां स्कूल गौरमैंट स्कूलैं बी शैल फैसिलिटी दित्ती दी ऐ अज कल कुड़ियें गी सैकल दित्ते कुड़ियें कुड़ियां इन्नियां खुश होई गेइयां आक्खै दे कुड़ियां स्कूटियां दिंदा सैकल दिंदा मतलब पैह्लें कुड़ियें कक्ख निं हा थ्होंदा घरा कुतै दस रपे देइयै बी राज़ी नेईं हे लोग ते हून बड़ा किश मतलब बड़ा किश मतलब लोकें मोदी नै मतलब लोकें बड़ा किश दित्ता कुड़ियें पैह्लें बचैरियें पढ़ने नी जान दिंदे कुतै बी इन्नी रोक टोक होंदी ही अन्दर बचैरियां निक्कियां निक्कियां गै ब्याही ओड़दे हे अजकल कुड़ियां मतलब शैल ब्होई दियां अपने आप उप्पर पैरे पर खुद खड़ोई गेदियां मतलब इ'यां शैल अपनै पढ़दियां लिखदियां शैल घर शैल पढ़दियां लिखदियां शैल अपने घरें मतलब शैल नौकरियां करै दियां बड्डियां बड्डियां आफिसर बनी गेदियां हून मोदी नै बड़ा भाई जदूं दा मोदी आए दा उ'नें बड़ा गै ओह् कीता ऐ मतलब बड़ियां स्कीमां कड्डी दियां निक्के गरीब लोकें गी बड़ी सराह्ना मिली ऐ ओह्दी हून घर बनानै आस्तै लोकें गी पैसे दित्ते ग्रांटां देआ दा लोकें गी पक्के मकान बनाओ कच्चे लोकें दे मकान बचैरे गरीबें दे ते फ्री राशन देआ दा अदूआं दा आटा चौल लोकें फ्री बंडै दा बचैरा किन्ना किश करै दा गरीबें आस्तै भाई मोदी दा बड़ा जिगरा ऐ इन्ने लोकें गी इन्ना मतलब हर इक फैस्लिटी देना मतलब सब किश देआ दा मतलब मोदी भाई स्कीमां ते बड़ियां गै कड्डी दियां होर बी बड़ियां स्कीमां कड्ढी दियां हून दित्खुआं बजुर्गें लोकें गी ज्हार ज्हार रपेआ म्हीना लाए दा हा ओह्बी जनानियां बचैरियां नूंह् पुत्तर दिंदे गै नेईं हे पैसे कोई कोई गै होंदियां नूहां जेह्ड़ियां चज्जै दियां परानियें बुड्ढियें बचैरियें गी सांभी लैंङन नेईं ता अजकल कुड़ियां सांभदियां न ते चलो अपना दोआई दा खर्चा गे चली पौंदा आयुशमान कार्ड बी बनाए दे न पंज पंज लक्ख रपेआ लोकें दी फ्री इलाज होआ दा बड़ा मतलब उस कार्ड दा बी बड़ा होई गेदा फायदा ते बड़ा गै शैल ऐ मोदी ते बड़ियां स्कीमां कड्ढी दियां उ'नें ते